घोड़ा जे छै से बहुत अच्छा सवारी छै एकबेर घोड़ापर चढ़िके जाइ रहिए रै बरसा पड़ि गेलै कीचड़ कतेक ने भै गेलै एगो घोड़ावला मिललखिन घोड़ापरके चढ़ै लेलखिन घोड़ापर चढ़लिए हमे कहिओ चढ़ल नहि रहिए घोड़ापर घोड़ापर चढ़िके ओहि पार गेलिए रहै रामधुनीमे रामधुनीमे गेलिए आओर गाड़ीके ओतऽ बेबस्थे नहि रहै गाड़ीके बेबस्था रहतै तब तऽ तब तऽ ठिके रहतै रहै लेकिन बरसा जे एतना पड़ि गेलै बरसे कारण जे छै से नहि ओ गाड़ी आइ पैलै से घोड़ेपर बैठिके गेलिए रहै घोड़ा बहुत एकदम अच्छा सवारी छै घोड़ा जइसन कोनो सवारिए नहि छै आओर घोड़ा ओ वएह घोड़ेपर सवार होइके गेलिए रहै वहाँ जाके रामधुनीमे रामधुनी लिगाँ घोड़ा पहुँचै देलकै घोड़ापर चढ़िके अएलिए तब कहलिए घोड़ावलाके कहलिए बहुत अच्छा भाइ कएलऽ जे हमरा तोँ घोड़ा यहाँ मन्दिर तक पहुँचै देलऽ ठीक कएलऽ नहि तऽ आइ रामधुनी हमर छुटिए जएतै रहै रामधुनी छुटि गेलाके बाद ओ दिक्कत होइए जएतै रहै ककरो काम गछने रहथिन रहिए रहै तऽ ओ छुटि नहि जएतै रहै तऽ वएह खातिर छै घोड़ा जे छै से खूब बढ़िआँ सवारी छै घोड़ाके अइसन कोनो सवारिए नहि छै आओर बैगीसे आओर चढ़ैओमे मोन लागै छै घोड़ापर घोड़ापर चढ़ैओमे मोन लगै छै आओर दौड़बो करै छै बेसी हिआँ खूब दौड़ै छै आओर घोड़ासे ओ जे छै तोरा चढ़लिए उतरलिए तनि दूर ओकरा चरेलिए चरै उरैके एका घण्टा चरेलिए ओकर बाद फेर घोड़ापर सवार होलिए तनि दूर फेर गेलिए घुमैले घुमिके अएलिए आओर बैगी छै से की कहिअऽ घोड़ा अइसन कोनो सवारिए हमरा नहि बुझाइ छऽ घोड़ा एकदम एक नम्मर छै सवारी हमरा घोड़ा बहुत पसन्द पड़ै छै ओकरा जे छै से कोइ दिक्कत नहि छै आओर घोड़ा घोड़ा छै से एकदम एक नम्मर सवारी छै ओकरामे कोइ दुइ राय नहि छै ठीक ने घोड़ा ठीक छै एक नम्मर